हा हा असांजे खेत्र में विकलांग माण्हुनि लाइ भई घणेई तरीक़े जा स्पॉर्ट्स आहिनि जंहिंमें इन्हनि खे पेरास्पॉर्ट्स जे नाले सां स सॾु कयो वेंदो आहे पेरास्पॉर्ट्स में घणेई नाले जा शइ रमण लाइ आहिनि खेल जीअं की वीलचेयर बास्केटबॉल थी वियो इन में वीलचेयर बास्केटबॉल पोइ सिटींग वॉलीबॉल ब्लोईंग फुटबॉल यां पेराथलिट थी वई हिन में हिननि मां विकलांग माण्हुनि जे लाइ पाण चई था सघूं त हिननि खे कॾहिं बि कंहिंखां रमंदा हिननि खे ईअं न लॻंदो को असां वटि कुझु कहिड़े शइ जी कमी आहे या हीअ पंहिंजे हुननि माण्हुनि सां गॾु ई रमी था सघनि जीअं साम्हूं बि विकलांग ई आहिनि हिननि खे कॾहिं बि ईअं न लॻंदो की भई असांखे कुझु भॻवानु घटि ॾिनो आहे या कुझु की असांजे शरीर में ई प्रॉब्लम आहे त इन करे पाण इन्हनि जे लाइ असांजे खेत्र में वीलचेयर बास्केटबॉल जी टूर्नामेंट थींदियूं आहिनि ऐं सिटींग वॉलीबॉल जी टूर्नामेंट थी वई या ब्लाईंड फ़ुटबॉल थी वियो इन खां ईअं आहे की जीअं डी वीलचेयर बास्केटबॉल में छा तेजु गति सां ऐं हिकिड़ो बॉ प्रतिस्पर्धी खेल में आहे हिन में वीलचेयर जे इस्तेमालु थींदो आहे ऐं हिन खे गतिशील सम्बंधी कार्य कमियुनि वारा जेका खिलाड़ी आहिनि उहे ई हिसा खणी था सघनि ऐं हिन में बि ॾाढी सुठी तरीक़े सां रमी सघे